گھر میں کھانا پکانے کے لیے ایل پی جی سلنڈر کا استعمال بہت عام ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ حفاظتی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے سلنڈر کی جانچ اور تنصیب جب آپ نیا ایل پی جی سلنڈر حاصل کریں تو سب سے پہلے اس کی جانچ کریں کہ اس میں لیک یا خرابی تو نہیں ہے سلنڈر کو ہمیشہ کسی منظور شدہ ڈسٹریبوٹ سے خریدیں سلنڈر کو ہمیشہ سیدھا رکھیں اور اسے کسی کھلی جگہ یا کم سے کم ہوا دار جگہ پر نصب کریں سلنڈر کو سیٹوں یا چولہے سے کم کم از کم ایک میٹر کے فاصلے پر رکھیں ریگولیٹر اور نلی حوض کی چیکنگ ریگولیٹر اور نلی حوض کو باقاعدگی سے چیک کریں چیک کریں کہ کہیں اس میں کوئی سراخ یا کوئی خرابی تو نہیں نلی کو زیادہ لمبا نہ ہونے دیں اور اسے صحیح طریقے سے منسلک کریں تاکہ کوئی لیک نہ ہو ریگولیٹر کو ہمیشہ بند رکھیں جب آپ چولہے کا استعمال نہیں کر رہے ہوں گیس کی بو اور لیک کی نشاندہی اگر آپ کو کہیں سے گیس کی بو محسوس ہو تو فورا چولہے اور ریگولیٹر کو بند کریں کسی بھی قسم کا آگ جلا کر نہیں دیکھیں اور نہ ہی الیکٹریکل سوئچ آف یا آن کریں کھڑکیاں اور دروازے کھول دیں تاکہ ہوا کا گزر ہو سکے اور فوری طور پر گیس ڈسٹری ڈسٹریبوٹر یا قریبی ہیلپ لائن کو اطلاع دیں چولہے کا استعمال چولہے کو روشن کرنے سے پہلے ہمیشہ ماچس یا لائٹر جلا لیں پھر گیس کو آن کریں اس سے گیس کے اخراج کو کم کیا جا سکتا ہے جب کھانا پکانا مکمل ہو جائے تو چولہے کو چولہے کی نوب کو بند کریں اور پھر ریگولیٹر کو بھی بند کر دیں سلنڈر کی صحیح اسٹوڈیچ ایل پی جی سلنڈر کو ہمیشہ کھلی جگہ پر رکھیں اور اس پر دھوپ یا گرمی نہ لگنے دیں سلنڈر کو جلاتے وقت ہمیشہ قریب میں پانی یا آگ بجھانے کا آلہ رکھیں تاکہ گیس بھی ہنگامی صورت حال میں فوری کارروائی کی جا سکے بچوں اور پالتو جانور سے دور رکھیں ایل پی جی سلنڈر اور چولہے کو بچوں اور پالتو جانوروں کی پہنچ سے دور رکھیں تاکہ وہ حادثتی طور پر اسے چھیڑ نہ سکیں گھر میں ایل پی جی ڈسٹربیوٹر گیس کمپنی اور ہنگامی خدمات کے نمبرز کو ہمیشہ یاد رکھیں یا آسانی سے دستیاب رکھیں تاکہ کسی بھی غیرمعمولی حالات میں فوری مدد حاصل کی جا سکے ایل پی جی سلنڈر کا استعمال محفوظ ہے اگر اس سے صحیح طریقے سے کیا جائے اوپر دی گئی حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے سے آپ نہ صرف اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں بلکہ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بھی بچ سکتے ہیں